تو ہم اس میں جو ہے اپنے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یا جو شاعر ہوتے ہیں شاعری کرتے ہیں تو ان کی آرٹ کو اور ان کی کریٹوٹیز کو ہم اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کی آرٹ کو ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا یا ہمارے جو جاننے والے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں ان کی آرٹ کے بارے میں یہ کہ ایسے ہیں اور ان کی آرٹ ایسی ہے ایسے ہی جو ہم جن کو بھیجتے ہیں ایسے ہی وہ اور آگے بھیجتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور ہم اور سوشل میڈیا پہ تو سبھی دیکھتے ہیں سبھی کو پتہ چلتا ہے اور ایسے ہی ان کو ہم اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ سب کو مطلب بتاتے ہیں کہ ان کی آرٹ ایسی ہے ان کی کریٹوٹیز جو بھی ہیں وہ شاعر ہوں آرٹسٹ ہوں یا جو بھی ہوں تو ان کی جو آگے بڑھانے کی ہے تو ہم ان کو ایسے فروغ دیتے ہیں کہ ہم ان کی جو آرٹ ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تا کہ اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں